میں اپنی ملازمت اور کریئر کے مستقبل میں کافی فکر مند ہوں کیونکہ میں اپنے مستقبل میں ایک اچھی سی ملازمت کر کے اپنا کریئر سنوارنا چاہتی ہوں اور میں اپنے پیروں پر ٹھہر کر اپنی زندگی آزادی سے گزارنا چاہتی ہوں اور میں اپنا خود کا بزنس کرنا چاہتی ہوں کیونکہ ملازمت کر کے میں اپنے مستقبل میں کافی پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑتا ہے اسی لئے میں میں ملازمت سے جمع شدہ رقم اپنے مستقبل میں لگا کر بزنس کو آگے بڑھاؤں گی اور اپنے پیروں پر ٹہر کر اپنے بچوں کی زندگی سنواروں گی اور میں اپنے مستقبل میں لوگوں کی مدد کرنا چاہتی ہوں اور آگے بڑھنا چاہتی ہوں